آج ٹیکنالوجی آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت ہم لوگوں کو بہت سہولیت مل گیا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم لوگ آج آن لائن کلاس کرتے ہیں آن لائن اور کتنی لڑکیاں باہر نہیں جا پاتی ہیں بچے باہر نہیں جا پاتے ہیں پڑھنے کے لیے اور ٹیکنالوجی اتنا اچھا آ گیا ہے کہ وہ گھڑ میں ہی بیٹھ کر اپنی فون سے سے آن لائن کلاس کر سکتی ہے اور اپنی سپنوں کو پورا کر سکتی ہے ٹیکنالوجی کیونکہ ایک بہت اچھی چیج ہے اور ہم ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج سارے لوگ آگے بڑھ چکے ہیں بہت ساڑے لوگ بھی آگے بڑھ چکے ہیں اسی اسی لیے اسی اسی کی وجہ سے ہم لوگ اتنا آگے بڑھ چکے ہیں ہمارا دیس اتنا ڈیولپ کر ڑہا ہے اور اتنی ٹیکنالوجی کے معاملے میں آگے بڑھ رہا ہے اچھی بات ہے ایسے ہی ہم لوگ ہم لوگ بھی پڑھیں گے اور نئی نئی ٹیکنالوجی لائیں گے اوڑ اپنے دیس کو بہترین بنائیں گے اوپر کڑیں گے اور